सांस्कृतिक प्रथाएँ अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रथाएँ तो नहीं लेकिन हाँ अगर कुछ मुख्य प्रथाओं की अगर मैं बात करूँ वैसे तो बहुत सारी प्रथाएँ है लेकिन जैसे कि माना गया है अगर आप धर्म या धार्मिक कोई कार्य कर रहे हो धार्मिक कार्य अगर आप कोई कर रहे हो तो पूजा पाठ के वक़्त आप साफ़ सुथरे होने चाहिए मतलब कि नहा धोकर फिर आपको पूजा करनी चाहिए या लड़कियों की अगर बात करें तो जैसे महावारी का जब समय होता है तो लड़कियों को अशुद्ध माना जाता है उस वक़्त लड़कियों को पूजा पाठ या फिर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना दिया जाता है वह कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकती हैं ऐसा माना गया है कुछ परम्पराएँ हैं कुछ प्रथाएँ हैं कि जब लड़की का महीना होता है या महावारी का समय होता है तब वे ये कार्य या धार्मिक कार्य नहीं कर सकतीं और पहले दिन से लेकर सात दिन तक जब तीसरे दिन लड़कियाँ सिर धो लेती हैं और सात दिन पूरे हो जाते है तब जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हो ताकि आप नहा धो कर अच्छे से फल फूल और मंदिर को अच्छे से साफ़ करके फिर कुछ मान्यताएँ है वह आपको लागू करनी पड़ती है ऐसी कुछ धार्मिक कुछ प्रथाएँ हैं सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं जो मानी गई हैं और जिनका मैं पालन करती हूँ वह यही है कि जैसे अगर मैं नहाई धोई नहीं हूँ या अगर मेरा माहवारी का समय चल रहा है उस दौरान मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ मैं भगवान का जो कमरा है उस कमरे में भी प्रवेश नहीं करती हूँ